हमरा यहाँ किसी भी प्रकारके कोई भी काज वगैरह होइ छै तऽ ओकरामे मैथिली भाषाके ही प्रयोग करल जाइ छै जेना कोई भी उत उत्सव वगैरह कुछ भी मनायल जाइ छै कोई भी भजन कीर्तन वगैरह भी करल जाइ छै तऽ ओ मैथिलीमे ही करल जाइ छै मैथिली भाषाके ही प्रयोग करल जाइ छै आउर जो जे भी गीत वगैरह गाना वगैरह शादी बियाहमे जे होइ छै ओकरामे मैथिली भाषाके ही प्रयोग करल जाइछे जाहिसँ कोई आयल एले वगैरह तऽ ओकरासँ मैथिलीमे ही बात करल जाइ छै मैथिली भाषामे ही बात करै छियै कोई भी काज करै छियै तऽ ओकरामे मैथिली भाषा के ही प्रयोग करै छियै जे कोई ऐले तऽ ओकरासँ मैथिलीमे ही बात करै छियै जे खा जैसे कि खाना वगैरह खिलाना छै तऽ मैथिलीमे ही ओकरा बोलना बोलै छियै ओकरासँ